कुछ दस दिन पहले मैंने आपके दुकान से पेंसिल कलर ख़रीदा था जो देखने में भी बहुत अच्छा था फिर मैंने जा कर अपने घर में चित्रकलाएँ कि और उसमें पेंसिल कलर का यूज़ किया तो हमें उसके जो कलर थे बहुत ही अच्छे लगे और बहुत ही स्मूथ तरह से चित्रकलाओं में वह लिख रहे थे और उसे पेन्ट कर रहे थे पेंसिल कलर आपका बहुत ही अच्छा है मैं अप आपके पेंसिल कलर के बारे में अपने दोस्तों से भी बताऊंगा